हां जी साढ़े कश कोल जेह्ड़े एरिये न ओह्दे बिच्च बड़ियां जगह न टूरिस्ट आह्ले जि'यां होई गेआ सेयाढ़ बाबा ते जित्तो बाबा जित्तो गाह्र शिवखोड़ी नौ देवियां माता वैष्णो बावे आह्ली माता बड़ियां सारियां जगह न इद्धर लोग तां जन्दे अस तां जन्ने आं क्योंकि इत्थें जियां कि तुसें सुने दा होना सेयाढ बाबे जेल्लै बी कोई ओह्दे पानी थल्लै न्हांदा जेहड़ी उसी खारश बगैरा होऐ जां जेह्ड़ी महिला मां निं बनी सकदी होऐ ओह्दे थल्लै न्हाए ते आखदे न कि ओह्दे कन्नै ओह् मां बनी जन्दी मतलब ओह्दे होई जंदा ठीक होई जंदा ओह् बनी जन्दी कन्नै तुसें सुने दा होंदा कोई बी लोग इन्नी मनोकामना करदे ओह् पूरियां होंदियां दे लोक तां गै उ'नेंई मनदे ते जन्दे अस बी पूरी शरधा कन्नै जन्ने आं माता वैष्णो जन्ने आं अस क्योंकि उत्थै माता रानी रौंह्दी उद्धर पूरी असें ई शक्ति जेह्ड़ी ऐ ओह् असें पूरी साढ़ी कालका माता होई इत्थें ओह्दी बी दरबार अस जन्ने आं तां गै लोग जन्दे कि के लोकें ई पूरा विश्वास ऐ जेह्ड़ी ओह् मन्नता मंगदे न ओह् मन्नतां पूरियां होंदियां उं'दी खुशी कन्नै ओह् चढ़ाने बी जन्दे फ्ही ओह् माता दरबार बी जन्दे पैह्ले बी जन्दे ते इस गल्ला गै जेह्ड़े लोग न ओह् इस जगह उप्परा उप्पर जन्दे न